पेट्रोल इतना महँगा हो गया ना आज कल जो कि हद ही नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा हम लोग के इनकम पर असर पड़ गया है क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है आज कल जितना हम पेट्रौल उतना महँगा डला सकें गाड़ी में और गाड़ी आज कल चलाते बहुत ही इंसान हैं इसके वजह से पेट्रौल इतना महँगा हो गया ना कि कुछ ही मतलब गाड़ी चलाने का मन ही नहीं करता है कहीं भी जाओ तो गाड़ी ले कर जाना ही पड़ता है और पेट्रोल ही महँगा देखने के कारण हम को गाड़ी क्या पैदल जाना पड़ जाता है नहीं तो किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है और ये पेट्रौल इंजन डीजल इंजन से भी इतना बेकार चीज़ है ना इतनी हानिकारक चीज़ है ना जो कि हमारे पर्दूषण ने पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रोब्लम लाते हैं वैसे पेट्रौल तो मुक्त किया ही जाए आज कल अभी बहुत अच्छे चीज़ चली एलेक्ट्रिकल गाड़ी जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है हालाँकि वो बैटरी पर चलती है ना इस लिए उस में हमारे पर्दूषण का कोई काम नहीं होता और ये पेट्रौल से पेट्रौल महँगा होने के कारण पेट्रोल तो यूज़ करने का मन नहीं करता उसके बाद वो पेट्रौल तो चलता है और वो प्रर्दूषण भी करता है पेट्रौल गाड़ी तो चलाना नहीं चाहिए आज कल इंसान को लेकिन जो पहले से चला रखा है वो चला रहा है नहीं चलाना चाहिए क्योंकि पेट्रोल महँगा हो चुका है और इंसान जितना भी कमाते हैं अब वो आधा पैसे गाड़ी के चलाने में झोंक देते हैं गाड़ी के पेट्रोल डलाने में ख़त्म कर देते हैं आज कल तो एक ऐसे ऐसे इंसान हमारे गाँव में आते हैं जो बाहर से कमा के आते हैं बहुत पैसे और नया नया गाड़ी ख़रीदते हैं और उस में घूमने के लिए गाड़ी में दो हज़ार पाँच हज़ार का तेल डला लेते हैं इतना महँगा तेल हो गया है ना कि पाँच हज़ार के तेल डलाओ दो हज़ार के तेल डलाओ तो गाड़ी की टंकी फूल होती है और उसको इतना चलाते हैं ना कि तुरंत ख़त्म कर देते हैं जैसे कि उनका कुछ अलग कर नहीं पाते हैं जितना कमाया वो तो गाड़ी के पेट्रोल को चलाने में चलाने में ख़त्म कर दिया पैसे को कहीं और यूज़ नहीं कर पाया उससे उसका बहुत ज़्यादा नुक़सान होता है उसके फैमिली में कुछ कमी हो जाती है पैसे के कारण फिर से उसको पैसे के मुसीबतों के सामना करना पड़ता है इस लिए पेट्रौल बहुत महँगा हो गया इसी लिए कम यूज़ किया जाए पेट्रोल को जितना से जितना हम ज़्यादा कम यूज करें और पेट्रोल हमारे लिए बहुत हानिकारक चीज़ है कभी कहीं आग लग जाती है पेट्रोल में तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है इस लिए पेट्रोल जितना कम यूज करें उतनी अच्छी बात है